हैलो शाह जी फोन जेह्का में थुआड़े कोला रिपेअर कराया हा ओह् दवारा मतलब शीशा बी कह्ऱी जां अपने आप गै ओह् कनेहा रिपेअर कीता तुसें ई पता निं चलदी के रिपेअर किस स्हाबै दा करदे नेईं जरो मेरे कोल अपने आप गै तैह्ल्लूं गै शीशा कह्री जां ओह् शीशा कनेहा पाया तुसें शीशा टुट्टे दा हा शीशा पान लगेआ कदूं ते में शीशा पाया ओह् अपने आप गै कह्री आ ओह् कनेहा शीशा पाया पैसे निं दित्ते केह् तुसें ई अबा तैह्ल्लूं गै दकानै ऐ बाह् र निकलदे गै शीशा अपने आप लगी जां कह्रना मल एह् केह् होई गेआ महां एह् कनेहा शीशा पाया में तां फोन कीता हून क्युोंकि मेरा फोन गै अगर एह् नेहां ते तुस की कनेहा कम्म करदे केह् बाकी आह्लें बी एह् नेहा मक्खन लाना होंदा बाकी आह्लें दे बी फोन ठीक करदे होने तुस मी सनाओ ना एह् नेहा करदे तां दुई दकान पर कराई लैंदा हा ना मैंह्गा पौंदा मेरे इ'यां सुक्की सुक्की सट्ट लाई गे दवारै थुआढ़े कोल केह् करना दवारै जेह्का मतलब शीशा पाइयै ते अपने आप करियै ते कनेहा कनेही रिपेअरिंग करदे तुस होर किश निं होंदा कम्म ते अस फोनै ई गल्ल ठीक ऐ फोन मैंह्गे फोन अजकल चले दे ते उप्परा तुसें जेह्के पैसे लैने ओह्बी तह्स्सियै पैसे होंदे लैते दे ते झाड़ियै पैसे लैंदे ते भी बी ओह् मेरे मुहैं गी केह् केह् दिक्खना ऐ तुसें तांं बी ओह् जेह्का किश करना होऐ मतलब पैसे खाना दा ढंग गै रक्खा दा तुसें होर किश करना निं तुसें ओह्दे च जेह्ड़ा बी औंदा मतलब ओह्दा इ'यै नेहां कम्म करदे ओ ते तां ठीक कम्म चला दा ऐ थुआढ़ा पर पैसे लगदे थुआढ़े हस्पताल गै अग्गें पिच्छे निं लगदे हैन एह् में आक्खेआ पैह्लें गै सैट्ट करी लैओ अपना अपना अगर कम्म करना तां ढंगा करो मेरे ख्याल शीशा कोई बी कोई बी कम्म करना ठीक करै करो ठीक मतलब इ'यां ध्यान कन्नै करै करो रेही दा ते हून तक मन्नना लगी ते हून लगी गे ना मन्नना कि रेही दा रेही दा कम्म करना ते उसी मतलब ध्यान कन्नै करा करो मैंह्गे फोन होंदे ठीक ऐ त्रीह् चाली ज्हार रपेऽ दित्ता बी होंदा पता लग्गना चाहिदा एह् एह् कम्म में कीता हून इस बंदे ई दवारै जरूरत निं पवै इन्ना घैंट ठीक फोन नमां फोन ते खाल्ली थोह्ड़े नां शीशा टुट्टे दा ते बाकी अपने आप दवारै शीशा पूरा करियै अगर फोन मतलब आफ होई गेआ एह् नेहा कनेहां कम्म करदे तुस हैलो हैलो हैलो